जीअं त केतिरीयूं ई अलॻि अलॻि जॻहयूं आहिनि जिनि में असां स्पोट्स ऐं एडवेंचर करे सघंदा आहियूं ट्रैकिंग राफ्टिंग रॉक क्लाइंबिंग करे सघंदा आहियूं जीअं त रिवर राफ्टिंग थींदी आहे ऋषिकेश में ऐं माउंटेन बाइकिंग इन लद्दाख थींदी आहे सर्फ़िंग इन तमिलनाडु थींदी आहे ऐं स्कूबा डाइविंग इन अंडमान थींदी आहे ऐं हुन खां पोइ जमपिंग बि हूंदी आहे ऋषिकेश में माउनटेन क्लाइमबिंग लाइ मार्शल गार्ड असांजे महाराष्ट्र में ॾाढो फेमस जॻह आहे जंहिं में जीअं त हाणे बरसाती मौसमु हली रहियो आहे ऐं केतिरा ई माण्हू माउनटेन क्लाइमबिंग लाइ मार्शल गार्ड वेंदा आहिनि ऐं केतिरियूं नयूं नयूं ॿियूं बि जॻहयूं आहिनि जंहिं में हू लुप्त वठी सघंदा आहिनि